ہیلو سر میں محمد ارمان بات کر رہا ہوں کیا آپ اشرف ٹریول سے بات کر رہے ہیں سر مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے کل اپنے پانچ احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ تاج محل وزٹ کرنا تھا تو سر اس کے کیا چارجز ہوں گے نہیں سر آپ تو یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے بھی تاج محل جب وزٹ کئے تھے تو ہم لوگوں کا تین ہزار روپیے جامعہ نگر سے شاہین باغ سے میں شاہین باغ میں رہتا ہوں شاہین باغ سے تاج محل جانے میں ہم لوگوں نے تین ہزار روپیے دیا تھا نہیں سر آپ اس میں اور کنشیشن دیکھ لیجیے تو اگر آپ کہیں سر تو میں تین ہزار روپیے پہ ڈن کر دیتا ہوں ہم لوگ شاہین باغ سے تاج محل کل شام کے وقت ہم لوگ نکلیں گے اور تین ہزار روپیے میں ہم آپ سے ڈن کرتے ہیں